नंव सौ नवे हिकु हज़ार हिकु सौ यारहां ॿावीह हज़ार टे सौ टेतालीह हज़ार चार सौ पंजाहु एकहतर हज़ार अठ सौ पंदरहां